میرے خیال میں پرندوں کا مشاہدہ پرندوں کے رہائش گاہوں کے تحفظ اور بچاؤ میں یہ کردار ادا کرتا ہے کہ جب ہم پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کی آزادی کو چھین نہیں رہے ہوتے وہ اپنے آپ کھلے آسمان میں خود آزاد پرندے کی طرح اڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں دیکھ کر کافی خوشی ہوتی ہے لیکن کچھ امیر یا کچھ الگ قسم کے لوگ جو ان پرندوں کا شکار کر کے مشاہدوں کی ایک الگ قسم بنا رہے ہیں جب وہ انہیں پنجروں میں بند کر کے رکھتے ہیں تو یہ پرندوں کے لیے بھی بہت پرندوں کے لیے بہت غلط کام ہے کیونکہ پرندے اس اس وجہ سے ہمارے ملک سے ہماری زمین سے ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کی جماعت اور زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے جو کہ ایک بے حد ہی غور کرنے والی بات ہے پرندوں کا مشاہدہ صرف ہماری خوش قسمتی ہی نہیں بلکہ ہمیں ان پرندوں کو روکنے کے لیے بچاؤ کرنے کے لیے بھی اور زیادہ قدم اٹھانے چاہیے کیونکہ وہ پرندے ہمارے ہی ملک کے ہیں اور ہمیں ہماری سرزمین کو اور بہتر بنانے کے لیے بنائے گیے ہیں وہ ہمارے آس پاس کی ہوا زمین کو بدلتے ہیں انہیں بہتر کرتے ہیں تو اسی لیے پرندوں کا مشاہدہ ان کی رہائش گاہوں میں ہونا چاہیے ان کا پنجرے میں بند نہ ہو کر آزاد ہونا چاہیے